हेलो दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं मेरा नाम राम कुमार है मैंने दो घंटे पहले खाने का आर्डर दिया था जिस में मैंने नॉनवेज खाना मंगाया था जैसे कि चिकन चिकन कड़ी मटर मटन करी और चार तंदूरी रोटी सलाद और लेकिन मुझे उस में और खाना जोड़ना है जैसे कि मुझे वेज खाना चाहिए मटर पुलाव पनीर पुलाव और रोटी बटर वाली रोटी और प्याज़ अचार की चटनी आम की चटनी ईमली की चटनी इत्यादि और एक पानी का बोतल कृपया कर के जल्द से जल्द मेरे मेरे स्थानीय जगह पे आर्डर पहुंचाने की कृपा करें धन्यवाद